हून तुस दिक्ख लैओ कि ब्याह्एं गै हून किन्ना फर्क पेई गेदा पैह्ले जमान्ने दे ब्याह् गी ते हून ब्याह् गी किन्ना गै फर्क पेई गेदा पैह्ले लोक सिम्पल साद्धे औंदे हे लोक ब्याह् गी बीऽ लोआनी बीऽ लोआनी बीऽ ओह् ओह्दे पत्तलीं ओह्दे पत्तरें दी पत्तलियां बनानियां ओह् देनियां उं'दे च रुट्टी दिंदे होंदे हे होर बनना केह् इ'यो बनाना दाल चौल अम्बल ते इ'यो किश होंदा हा पैह्ले जमान्ने च हां ते कन्नै ते लोक बड़े खुश होइयै खंदे हे ते खुश होइयै खंदे हे खाइयै ते अपने ते बीआं लोआनियां पानी देने बीऽ ते इक जना सौ पिच्छे ब्हारी मारा दा साफ करदे जा दा ते दूए जने बेहियै खंदे जा दे कोई पत्तलां देआ दा कोई चौल देआ दा कोई इ'यां इ'यां करी दाल देआ दा ते बड़ा गै मजा औंदा हा उसी रुट्टी खाने बड़ा गै मजा औंदा हा ते अज्जकल हून दिक्खी लैओ तुस कुसै दे जाना उ'नेंगी पता गै निं साढ़ै कौन आया कौन नेईं आया अपने टैंटे च गे टैंट लाए दे टैंटे च गे कुसै खाद्धी नेईं खाद्धी ओह् पुच्छने दा उ'नेंगी मतलब गै निं ऐ भाई हां लाई दी रुट्टी उ'नें टैंटे च लाई दी ते खाओ ते पाओ ते खाओ ते जाओ घरै बर्तन देओ ते जाओ पैह्ले जमान्ने बड़े इज्जत मान करदे हे लोक जाना भाई आओ बवो हां ते इ'यां अज्जकल गीत गै दिक्खी लैओ तुस आई गे गीतें दा साद्दा कि गे गाए गे अपनै खाद्धी पीती ते आए घरै ओह् ऐ गै नेईं पैह्लें जमान्ने जेह्ड़ी परानी बुड्डियां होंदियां जि'यां साढ़ी दादी नानियां होई जन्दी होंदियां हा उ'नें जमान्ने ते लोक आखदे होंदे आएयो साढ़ै अज्ज गीत गाने सुहाग निं आएओ सुहाग गाने नी ते कुड़ियें दे ब्याह् दे सुहाग गै गांदे हे ते एह् निं ऐ भाई कुड़ियें दे ब्याह् गी फिल्मी गीत गाउड़े एह्के गाउड़े ओह् नेहे सुहाग गै गांदे हे मां बी रौंदी ही उसलै ते प्यो बी रोई उट्ठदा हा ते कुड़ी जिन्नै ब्याह् करना होंदा हा ते ओह् बी रोई उट्ठदी ही भाई सुहाग होआ दे न ते अज्जकल ओह् चीज रेह्दी गै नेईं ऐ अज्जकल कुड़ी ते मुड़े दे ब्याह् दा कोई फर्क गै नेईं ऐ कुड़ियें दे ब्याह् बी जाओ ते उत्थें बी डैक लग्गे दे होंदे उत्थें बी उत्थें बी डैक लग्गे दे होंदे अपनै नच्चा दे ते ओह् करा दे ओह् होर पता गै नेईं लगदा कि भाई कुड़िंये दा ब्याह् ते अग्गें अग्गें कुड़ियें दे ब्याह् होंदे होंदे हे ते माऊ बब्बै गी पता होंदा हा भाई साढ़े घरा दा कोई कोई मतलब कि हून असें अपने जेह्ड़ा कलेजे दा टुकड़ा ते ओह् कुसै गी देना ऐ ते दुख होंदा होंदा हा उ'नेंगी अज्जकल ओह् चीज नेईं ऐ रेह्दी अज्जकल इ'यो ऐ भाई हां साढ़ै ब्याह् ऐ अज्जकल कुड़ी ते मुड़े दा ब्याह्एं दा कोई फर्क गै नेईं ऐ रेह्दा ते पैह्ले जि'यां जाकतै दा ब्याह् होंदा हा ते सद्ददे हे लोक भाई आएयो साढ़ै घोड़ियां निं घोड़ियां गाएओ ते हून ना हून सिद्धा साद्दा साद्दा दिंदे आई आएयो साढ़ै गीत न ते गीत बी केह् गाने उं'दी ना कोई समझ आंदी ते ना किश अपनै फिल्मी गीत चला दे मतलब घोड़ियां दे नांऽ दा कोई शब्द गै निं ऐ भाई घोड़ियां बी होंदियां न जाकतें दे ब्याह् च लोक घोड़ियां गांदे ते कुड़ियें दे ब्याह् च लोक सुहाग गांदे बड़ा फर्क पेई गेदा पैह्ले दे जमान्ने च ते अज्जै दे जमान्ने च बड़ा गै फर्क पेई गेदा अज्ज कल्लै दे बच्चें गै दिक्खो तुस उ'नेंगी पराने जमान्ने दे कोई गल्ल उ'नेंई पुच्छो ते उ'नेंई आखदे असें पता गै नेईं असें दिक्खी गै नेईं असें पता गै नेईं हूनै दे बच्चें गी तुस पुच्छो ते हूनै बच्चें गी जेह्के पुच्छो ते उ'नें खा'ल्ली एह् पता भाई एह् फोन ऐ ते एह् टी वी ऐ ते फोन चलाने टी वी दिक्खने ना उ'नें कुसै दे जाने दा पता ना औने दा पता ना किश खाल्ली फोन चाहिदा टी वी चाहिदा ते बस इ'यो किश ते पैह्ले जमान्ने निक्के बच्चें गी बी शौक होंदे हे धामां जाने दे भाई धामां जाना फलाने कुसै दे ब्याह् उत्थै जाना ते उ'नेंई इसी बड़ा बच्चें गी असेंगी शौक होंदा हा उल्लै अज्जकल बच्चें गी शौक नेईं ऐ उ'नें सारा किश घर थ्होआ दा खाने गी ते ओह् ऐ उ'नें गी कोई शौंक गै नेईं ऐ